हमारे यहाँ साधन की भी दिक्कत है पाँच किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है आना पड़ता है और फिर पाँच किलोमीटर के बाद भी गाज़ीपुर फिर पन्द्रह किलो लेकर जाना है और पन्द्रह किलो आना है इतनी दूरी पर गाज़ीपुर है और अगल बगल भी है छोटा मोटा मार्केट लेकिन बड़ा मार्केट पन्द्रह किलो दूरी पर है गाज़ीपुर हमलोग का इसी तरह का प्रकार करके ही हमलोग की परेशानी बहुत ज़्यादा है कि इस रूट पर कोनो साधन नहीं चलता है इसी प्रकार से ही कोरोना की भी अथी वज़ह में टीका जो वह लगता था किसी लोग को लग गया किसी लोग को नहीं लगा टीका कोरोना ही की वज़ह में लॉकडाउन में मेरे आदमी का हाथ टूट गया था और मैं घूमने लगी उधर उधर नहीं इलाज़ हो पाया मेरे आदमी के भी हाथ में कोरोना की वज़ह में ही रह गई उनका इलाज़ नहीं हो पाया इधर उधर फचकारी मचकरी से बैठा दिए वह अच्छा नहीं हुआ मेरे आदमी का हाथ भी हो गया कोरोना ही की वज़ह से कोरोना की वज़ह से बहुत लोग जनता लोग भी मर गए जनता परेशान हो गई कितनी जनता मर गई कितनी कितनी जनता खइले खइले बिनु परेशान हो गइलन नौकरी भी सबलोगों की भी छूट गई इसलिए कोरोना जो आया था बहुत परेशान करके गया था लेकिन हमलोग भी कैसे तरीका से मैं हमलोग जी गए कि इस समय में हमलोग देखा रहे हैं लेकिन आप हमलोगों ने इतना परेशान हो गया कि सब्ज़ी किनने में ही डर लगता है कि कोरोना न आ जाए कोरोना सब्ज़ी में आ जाता है कोरोना सब्ज़ियों में आ जाता है तो कइसे लोग मने का खहिहन दाल चाउर घरे बा इहे खा आउर सब्ज़ी भी कोरोना में डरे ना किनात रहिले कि मतलब कोरोना आ जाई त परेशान हो जइहेँ इलाज़ भी ना हइ डॉक्टर इहाँ कुल सारे बन्द हो गए कोरोना में त हमलोग बहुत परेशान हो गए और इस हमलोग जौने गाँव में हैं एक गाज़ीपुर का बगल गाँव है उसका सिसौड़ा गाँव है उसमें एक साधन रोड पर नहीं चलता है और लेकिन हमलोग पैदल भी जा सकते हैं जाते हैं जाने आने में भी परेशानी हो जाला जाने आने में भी परेशानी हो जाला अब क्या करूँ जाते ही जाना पड़ेगा कोई दिक्कत होगी तब भी जाना पड़ेगा कई प्रकार के भी रोग हो जाएगा तब भी जाना है और कोई शादी बियाह पड़ेगा तब भी जाना है कोई घूमने फिरने जाना है तो भी जाना है दिक्कते त लौक रहा है लेकिन जाना है तो जाना है दिक्कत हो और चाहे नहीं दिक्कत हो कोई प्रकार की दिक्कत होगी तब भी हमलोग के ही जाना है नहीं जाएँगे तो कैसे काम चलेगा